नमस्ते मैडम जी बोलिए आप मेरे पास आये हैं ना बोलो क्या हुआ जी अच्छा मॉडल फोटो शूट करवाना है आपको और मेकअप

अच्छा अच्छा मतलब आप

हाँ तो आप आप ये देखिये मेरा जो कैटलॉग है ये देखिये इसमें आपने आपको पता चल जायेगा हमने किस टाइप के मॉडल को रेडी किया है किस टाइप का हमने फोटो शूट किया है आपको वैसे फोटो शूट ट्रेडिशनल लुक में करवाना है वेस्टर्न लुक में करवाना है कैसा करवाना है हाँ फैशन मूवी देखी है

अच्छा आपको बिलकुल वैसा चाहिए हाँ हाँ जी हम करवा देंगे जो ड्रेस रहेगा वो आप ख़ुद लेकर आयेंगी या हमको देना पड़ेगा

अच्छा आपको बिलकुल ग्लैमरस लुक चाहिए न ठीक है तो आप हाँ हाँ जैसा आपका फेस है तो फेस एकदम ग्लिटरी चाहिए या बिलकुल सॉफ्ट दिखना चाहिए ऐसा चाहिए

अच्छा अच्छा

एकदम से ट्रेंडी होगा हम वैसा वाला ही करते है ट्रेंडी लुक देने की कोशिश करते है आपको है न अच्छा और आइब्रोज आपकी कैसे करें हम आपके फेस पर मुझे ऐसे लगता है थोड़ी सी न ज़्यादा एकदम मोटी करते है और ना ज़्यादा जैसे पतली भी होनी चाहिए न बिच वाली आपकी आइब्रोज रख देते हैं और उससे पहले मैं यह सोच रही हूँ आपका थोड़ा सा अच्छा सा फेस एकदम थोड़ा क्लीन कर देती हूँ मैं ताकि उसके बाद जो आपका मेकअप होगा वो और भी अच्छा सेट हो जायेगा जी जी जी अच्छा वैसे जो आपका फेस है वो जैसे स्किन आपकी देखने से लगती है हल्की सी ऑयली है तो इसको हल्का सा ड्राई करके और फ़िर हम मेकअप स्टार्ट करते हैं आपका अच्छा नहीं वो हम उससे कर लेंगे अपने प्रोडक्ट ऐसे है जिससे आपकी स्किन ड्राई लगेगी और आपको हेयर स्टाइल कैसा चाहिए बाल खुले चाहिए आपको या बंद चाहिए या फ़िर कुछ अलग सा एकदम ग्लैमरस चाहिए आपको हेयर स्टाइल भी वैसे आपको अट्रैक्टिव चाहिए कैसा चाहिए ठीक है मैडम फिर हम आपका स्टार्ट करते हैं ठीक है मैम